ہیلو ہاں کرشمہ ڈھابا یہ مجھے آرڈر دینا تھا تو آپ کے پاس کیا کیا ہے

اچھا تو آپ ایک کام کیجیے آپ یہی نمبر پہ آپ کا مینو کارڈ مجھے سینڈ کر دیجیے ویسے آپ کا اسپیشل ڈش کیا ہے ویج میں چاہیے

ہاں ہاں

اچّھا آپ کے پاس سے فیملی لا کر ایسے ڈائننگ ٹیبل و یبل ہے اچّھا تو میں ادھر واٹس ایپ پہ مینو دیکھ لیتا ہوں پھر آپ کو حساب سے آرڈر کرتا ہوں

اور یہ پیمنٹ نہیں بس

ہاں جی ہاں ہاں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک

ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں نہیں بس